جدید دنیا میں اردو زبان کو کئی چیلینجوں کو سامنا ہے جیسے اردو زبان بولنے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ مختلف عوامل ہے لوگ جن میں شامل ہے لوگوں کا شہروں کی طرف ہجرت کرنا دیگر زبانوں کا فروغ تعلیم اور صحت کی سہولیات تک رسائی میں کمی اردو زبان میں جدید دنیا میں استعمال ہونے والے اصطلاحاتوں کا فقدان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان ایک کلاسیکی زبان ہے اور اس میں جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کی ہے اردو زبان میں جدید ٹیکنالوجی کے لئے وسائل کا فقدان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان ایک چھوٹی زبان ہے اور اس کے لئے وسایل پیدا کرنے کے لئے وسایل کی کمی ہیں ان چیلینجوں کے باوجود اردو زبان ایک زندہ زبان ہے اور اس کا استعمال لوگوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اردو زبان کو فروغ دینے اور اسے زندہ رکھنے کے لئے کئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں